जी हाँ मैं बात करूँ तो मैं शेयर बाज़ार के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं परंतु थोड़ा बहुत आज से ही जानता हूँ शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है यहाँ पर लोग अपनी इनकम को लगा कर के वहाँ से मुनाफ़े की और देखते हैं शेयर बाज़ार में जितना मुनाफ़ा होता है उतना ही हमें हानि होने का भी चांस रहता है शेयर बाज़ार एक रिस्की बाज़ार के रूप में देखा जाता है शेयर बाज़ार के वैसे ही मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो शेयर बाज़ार का इस समय स्थिति बहुत ही अच्छा है अभी हमारे यहाँ सेंसेक्स ऊपर चढ़े हुए हैं यानि कि सभी शेयरों का रेट कभी चढ़ते एवम उतरते रहता है शेयर व बाज़ार में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उतना ही पैसा लगाना चाहिए मेरे अनुसार जितना कि उनकी बचत का हो कभी भी अपने कमाई का पूरा हिस्सा शेयर बाज़ार में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शेयर बाज़ार एक रिस्की बाज़ार होता है हमें यहाँ पर जितना मुनाफ़ा दिखता है उतना ही हमें शेयर बाज़ार में घाटा यानि की हानि होने का भी चांस रहता है अगर से हम भारत की बात करें तो आजकल हमारे देश में धीरे धी रे कैसे कई सारे डिजिटल एप्स आते जा रहे हैं जहाँ पर लोग शेयर बाज़ार में पैसे को लगा सकते हैं पहले के समय में ऐसा कोई भी डिजिटल एप्स नहीं होते थे जिससे कि लोग शेयर बाज़ार में पैसे लगा सके जिसकी वजह से आज धीरे धीरे भारत में डिजिटल अफ़साने की वजह से छोटे बच्चे बड़े युवा सभी लोग शेयर बाज़ार की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर बाज़ार का उपयोग इंडिया में भी करने लगे हैं मुझे ऐसा लगता कि शेयर बाज़ार रिस्की बाज़ार तो है परंतु यहाँ पर मुनाफ़ा कभी अच्छा देखने को मिलता है